ہندوستان ايک بہت بڑا ملک ہے يہاں پر بہت سارے مذہب كے لوگ رہتے ہيں يہاں كے لوگوں كا كلچر بھى الگ الگ ہے شمالى اور جنوبى ہندوستان كے درميان بہت سارے ثفاقتی فرق ہیں جيسے زبان كا فرق لباس كا فرق پكوانوں كا فرق موسم كا فرق جغرافيہ كا فرق وغيرہ وغيرہ شمالى ہندوستان ميں ہندى اردو پنجابى كشميرى زبانيں بولى جاتى ہيں وہيں جنوبى ہندوستان ميں تمل تيلگو كنڑ مليالم جيسى زبانيں بولى جاتى ہيں شمالى ہندوستان ميں شلوار قميص كرتا پينٹ شرٹ وغيرہ پہنا جاتا ہے وہيں دوسرى طرف جنوبى ہندوستان ميں دھوتى كرتا اچكن وغيرہ پہنا جاتا ہے شمالى ہندوستان ميں قورمہ بريانى زردہ وغيرہ كھايا جاتا ہے جنوبى ہندوستان ميں ڈوسہ اڈلى سانبھر وغيرہ كھايا جاتا ہے شمالى اور جنوبى ہندوستان كے درميان يہ کچھ ثفاقتی فرق ہیں